سر جی سر جی مل جائے گی آپ کو آپ کو اچھے ریٹ میں ملے گا بھائی صاحب جی بالکل فریش ملے گی آپ کو

نہیں بھائی صاحب ایک دم فریش بڑھیا مال ملے گا آپ کو اچھی کوالٹی میں جی اچھی کوالٹی میں ملے گا آپ کو آپ ایک بار وزٹ کیجیے فسٹ والی ملے گی ایک دم آپ وزٹ کیجیے ایک بار آئیے دکان پہ تشریف لائیے پتہ چل جائے گا آپ کوالٹی دیکھ کے آئیے آپ ٹھیک ہے ان شاء اللہ جی ان شاء اللہ بالکل آئیے آپ اوکے